جیسے کہ کرکٹ کے کھیلوں میں ہیلمیٹ پیڈ گلوز شوز وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے اپنی حفاظت کرنے کے لیے کرتے ہیں اسی طرح ہر کھیلوں میں کچھ نہ کچھ حفاظت کا انتظام ہونے اور اگر کسی کے چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر اور ایمبولینس کی سہولت ہوتی ہے دوائیوں کی بھی سہولت ہوتی ہے ہر اس میں اسپرے اسپرے ریلیف بھی ہوتا ہے اور اس کو ہر طرح کی سہولت دی جاتی ہے